जय झूलेलाल दादी ठीकु आहियो मस्त तव्हां ॿुधायो उहो मूंखे थोरो सामान घुराइणो हुयो त मां चयो की तव्हांखे चई छॾियां तव्हां घर मोकिले छॾींदव न जेको बि लिखायांव ठीकु आहे त चांवरनि जो अटो अथव हा त अधु किलो चांवरनि जो अटो लिखोसि ऐं ॿियो चांवरु कहिड़ा अथव सूरती अथव की न बासमती अथव हा त तव्हां जेके अॻे दफ़े मोकिलिया उहे त असांखे थोरा घटि वधि सम्झि में आया त ॿी काई क्वालिटी जा अथव तव्हां वटि त ॿी हिकिड़ी क्वालिटी तां मोकिले छॾियो थोरा थोरा ॿई त असां खाई ॾिसूं पोइ अगरि असांखे वणियां त पोइ असां पंज पंज किलो घुराईंदासीं हा ठीकु आहे त उहे बि मोकिले छॾियो ऐं अटो अथव फुल्कनि जो अटो हा त कणिक जो अटो लिखी छॾियो ॿ किलो पर अॻे दफ़े वारो न मोकिलिजो हिन दफ़े ॿियो मोकिलिजो उन में थोरा फुल्का सुकनि पिया थोरा हा उहो मोकिलियो हिन दफ़े ऐं ॿियो जूअर जो अटो अथव हा त अधु किलो जूअर जो अटो ऐं इन जो अघु थोरो सही लॻाइजो अॻे दफ़े वधीक ॾिनो हुयुव हा ठीकु आहे त विम लिक्विड जी बॉटल अथव वॾी हा बासणनि जो जेको लिक्विड ईंदो आहे उहो न हा त उहे ॿ बॉटलूं लिखी छॾियोसि ऐं ॿियो लिखोसि अ खोपिरे जी शीशी अथव कहिड़ो पई अथव डॉबर वारो कोन अथव हा त डॉबर वारी हिकु शीशी लिखोसि ऐं ॿियो तव्हां उहो रखंदा आहियो छा जेके इहे बिस्किट ईंदा आहिनि कराची वारा हा त ॿ खनि पैकेट उहे बि मोकिले छॾियो ऐं ॿिया जेके नंढा बिस्केट ईंदा आहिनि पंजे पंजे वारा पैकेट जीअं पारले जी थियो या गुड डे थियो उहे अथव हा ॿिनि टिनि क़िस्मनि जा उहे बि लिखी छॾियो जेको मारी गोल्ड ईंदो आहे पंज पैकेट उनजा लिखी छॾियो पंज गुड डे जा पैकेट ठीकु आहे हा दादी ठीकु आहे तव्हांजो जीपे नम्बर जेको आहे पोइ मां पैसा जीपे तव्हांखे करे छॾींदमि

ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल